ड्राइवर साहब आपने मास क्यों नहीं पहना है आपको पता है ना कि करोना वायरस फैला हुआ है करोना वायरस से पहले भी बहुत सारे वायरस फैले हुए थे आपको पता है ना वायरस अगर हमारे शरीर में घुस जाएंगे तो हमें कितनी परेशानियाँ होंगी हम बीमार हो सकते हैं हमें कुछ भी हो सकता है और हम लोग हमारी जान भी जा सकती है और मैं एजेंसीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो कैब्स होती हैं जो कार्स होती हैं जो हमारी परिवहन होती हैं उनकी सीटों को हमेशा सेनिटाइज़ किया जाए क्योंकि तरह तरह के लोग बैठते हैं तरह तरह की गंदगी फैलती है जिससे दूसरे लोग जो स्वच्छ होते हैं उन्हें भी गंदगी का सामना करना पड़ता है उससे वो बीमार हो जाते हैं इसलिए कैब्ज़ को हमेशा रात में या सुबह उठते ही सेनिटाइज़ किया जाए परिवहन को सेनिटाइज़ किया जाए और हमेशा स्वच्छ रहा जाए सब लोग को मास्क पहनना चाहिए सब लोग को सही से रहना चाहिए